वो बैडिंग पार्टी थी दिल्ली में वहां पर मैनें गाना शुरू किया था और वहां पर ही गाना गाते गाते में उस स्टेज को जो मैनें लाईक किया वो जगह है दिल्ली में वो जगह दिल्ली थी उत्थें अं'ऊ शैल गाने गांदा हा ते उत्थें गै जेह्ड़ा मेरा प्रोग्राम हिट होया उत्थें मिगी सिंगिंग बनाने आस्तै मौका थ्होया अं'ऊ उत्थें बी सिंगिंग गी लाईक करदा हा अं'ऊ उत्थें बी शैल लिखदा गांदा हा ते उत्थें शैल करियै पढ़दा रेहा ते शैल गांदा हा ते भी ओह् लोक बी बड़े लाईक करदे हे तुसें गी आपूं पता